हा मां मूंखे ख़ुदि खे बि ॾाढो डांस जो शौक़ु आहे पर मां पंहिंजे ॿारनि खे बि सेखारियो आहे ऐं हा त मां पंहिंजे पोटे पोटियुनि खे बि सेखारिया पई पोइ हाणे त मुंहिंजा ॿार छोकिरियूं आहिनि शादी शुदा थी वियूं आहिनि छोकिरे जी बि शादी थी वई आहे पर पोटे पोटी खे बि नंढिड़ा साल ॿीं साल जा टे साल जो पोटो आहे मुंहिंजो ऐं पोटी आहे ॾेढु साल जी त उन्हनि खे बि सेखारींदी आहियां त चालीह में त ऐं छोकिरियूं बि मुंहिंजे स्कूल में बि डांस वांस कंदियूं आहिनि त उन्हनि खे पुरस्कार बि मिलंदा आहिनि पर मूंखे सिंधी डांस जो वधीक शौक़ु आहे ऐं हिंदी जो आहे पर सिंधियुनि जो वधीक आहे शौक़ु छोकी असां शुरू खां ई सतसंग में इन्हनि में वधीक पंहिंजो टाइम ॾिनो आहे हरिद्वार में बि मेले में वेंदा आहियूं साईं जन जंहिंमें त इन लाइ मां पंहिंजे ॿारनि खे सेखारियो आहे बाक़ी ॿाहिरि त मां वधीक कंहिंखें कोन सेखारियो आहे ऐं मूंखे बचपन खां ई मतिलबु डांस जो ॾाढो ई शौक़ु हुओ त अॼु मां पंहिंजे ॿारनि खे बि थोरो घणो सेखारे पई आहे बाक़ी मां एॾी वॾी कोई कलाकार त कोन आहियां जो बसि जेको जहिड़ो मूंखे ईंदो आहे उहो ई मां पंहिंजे ॿारनि खे बि सेखारे पई आहियां पर रिज़ल्ट सुठो ई मिलियो आहे हर जॻहि हितां